हा पीटी उषा खे केरु न ॼाणींदो आहे सभई ॼाणींदा आहिनि ऐं मतिलबु बचपन खां हुन छोकिरीअ मतिलबु छा न कंहिं दौड़ में मतिलबु की केतिरा अवार्ड चाहे गोल्ड मेल मेडल मतिलबु सभु मतिलबु लिमिट खां ओवर उन्ही जे लाइ त छा चऊं पी टी उषा जे लाइ और विच में त शायदि उन्हनि जे स्वास्थ्य में थोरी हाणे हेॾे थोरो हो लेकिन वरी बिल्कुलु केतिरी बार हारी लेकिन पंहिंजो लक्ष्य न छॾियाईं हो त हेॾी बढ़िया धावक हुई हेतिरी दौड़ वारी असांजी पी टी उषा ॿार ॿार उन्ही खे ॼाणींदो आहे उन्ही जे लाइ त छा चऊं केतिरा मेडल जीतियाईं ऐं केरु केतिरनि खे उन जी शिक्षा ॾिनी दौड़ जे विषय में पी टी उषा खे त दुनिया सुञाणे उन्ही जे लाइ त केतिरी तारीफ़ु कयूं ओतिरी घटि आहे